मां राजस्थान में रहंदड़ छोकिरी आहियां मुंहिंजो नालो रिया आहे असांजे राजस्थान में घणेई तरीक़नि जी कलाऊं प्रसिद्ध आहिनि जीअं त लाख जा चूड़ा घणेई प्रसिद्ध आहिनि माण्हू ॿाहिरां खां ईंदा आहिनि घुमणु ऐं लाख जा चुड़ा वठी वेंदा आहिनि ऐं असांजे इते जी पत्थर ते कलाकारी बि घणे ही प्रसिद्ध आहे जीअं त पत्थर खणी उन ते डिज़ाइनूं ठाहे करे विकिणनि ऐं लाख जी चूड़े जी अंदरि बि मोतियुनि सां सजावट करे उन खे बि विकिणनि ऐं जीअं घाघरा चोली खे बि सजाइणु मथे जी टोपी ते मोती लॻाइणु अञा बि ॾाढी कलाऊं असांजे राजस्थान में प्रचलित आहिनि जीअं त गुजरात जा गरबा बि असांजे इते सजंदा आहिनि हर हिकु गरबे खे सुंदर सुंदर मोती सां सजायो वेंदो आहे ऐं हू घणेई ई सुठियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं असांजी राजस्थान में हर शइ हिकु कलाकारी सां भरी पई आहे जीअं त असांजे राजस्थान में जेको बि घुमणु ईंदो आहे सो पुष्कर वेंदो आहे छोकी पुष्कर जी ॾाढियूं ख़ासियतूं आहिनि पुष्कर जा हथनि जो कमु ॾाढो तमामु सुठो आहे जीअं त हथ में खणिबो आहे हुअ पर्स खे हथनि सां सिलाई करे सजाइबो आहे हू ॾाढो सुठो प्रस्तुत थींदो आहे माण्हू ॿाहिरां खां ईंदा आहिनि ऐं हुन खे सुठे दाम में वठी वेंदा आहिनि जीअं त असांजी पुष्कर में माता जी चुनरी बि ॾाढी सुठी मिलंदी आहे ऐं असांजे पुष्कर में ॾाढा सुठा हथनि जी कलाकारी थींदी आहे